हिकु बार मां एस बी आई बैंक में वई हुअमि तॾहिं मुंहिंजा पपा मूंखे कमु ॾिनो हुओ की चेक में सभु मां ई थी भरे करे चेक तूं बैंक में सब्मिट करे अचिजे जॾहिं मां बैंक में वियमि तॾहिं मूंखे चेक में तारीख़ भुलिजी वियमि तॾी मां ॿ हज़ार चोवीह जी जॻहि ॿ हज़ार टेवीह लिखी छॾियो अने अमाउंट में बि हिकु ज़ीरो घटि लिखी छॾियो तॾहिं उहा बैंक जो चेक एक्सेप्ट कोन थियो अने पोइ मूंखे इलाही वांदो आहियो छोकी बैंक वारा मूंखे हिकु जॻहि था ॿिए जॻहि ते मोकिलिनि पिया त बि मुंहिंजो कम थिए ई कोन पियो पोइ जॾहिं मां मुंहिंजे पपा खे चयो की पपा मूंखां हीउ कम कोन थो थिए अने मूंखे हीउ कमु कोन करिणो तॾी मुंहिंजे पपा मूंखे सेखारईं की बेटा जीवन में सभु कमु सिखणु ज़रूरी आहे अगरि तूं हींअर हीउ बैंक जो कमु कोन सिखंदीअ त पोइ अॻियां वञी करे जॾहिं तोखे पैसा संभालणा हुंदईं त तूं कीअं संभाले सघंदीअ मुंहिंजे पपा मूंखे सेखारईं की वांदो न भुलु थियनि त वांदो कान्हे भुल थिए त उहा कमु करणु बंदि न करो भुलनि मां सिखो अने सिखो अने अॻियां वधो